ہمیں لکھنے کا شوق ملتا ہے اپنے بڑے کاتبوں کو دیکھ کر کے جو بڑے ہیں مؤلف اور بڑے مصنف گزرے ہیں ان کی تحریر کو پڑھ کر کے ہمیں لکھنے کا شوق ملتا ہے لکھنے کا جذبہ ملتا ہے اور ایک خاص چیز جو ماحول ہے اس کو پڑھ کر کے بھی ہمارے اندر وہ لکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ ہماری بھی تاریخ اسی طرح باقی رہے جس طرح قدماء نے اپنی تاریخ کو کتابوں کے اندر محفوظ کیا اور معاشرے کی معاشرے کے حالات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا واقعات کو بیان کیا حادثات کو اپنی کتابوں میں قلم زد کیا اور پھر اس سے ہم پڑھ کر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اسی طرح یعنی یہ تمام چیزیں مجھے اس بات پر ابھارتی ہے کہ میں بھی اپنے معاشرے کی وہ تمام برائیاں وہ تمام حادثات اور وہ تمام واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس کو اپنی تحریر میں پیش کروں اور لوگوں کے سامنے اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے معاشرے سے ہماری ثقافت سے ہماری حکومت سے واقف ہوں اور ہمارے مسائل سے بھی واقف ہوں یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں تحریر پر اپنی کتابت پر ابھارتی ہے اور اپنے آئیڈیاز کو ہمارے ذہن میں لکھنے کا آئیڈیا یہ تحریر کرنے کا جو تھاٹ پیدا ہوتا ہے وہ ایک تو معاشرے کو دیکھ کر کے اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے پیدا ہوتی ہے اور پھر حکمت ہمیں پہلی کتابوں سے ملتی ہے کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے کیا صحیح طریقہ ہے ہمیں اسے کتابوں سے پڑھ کر کے یہ یہ تھاٹ اور یہ سوچ فکر ہمیں حاصل ہوتی ہے